जेनाकि अभीके आइ काल्हिके समयमे हमसब देखै छियै गाम उममे बहुत तरहके पारिवारिक विवाद होइ छै भाय भायमे या बाबूजीमे या बेटा उटामे भी तरह तरहके पारिवारिक विवाद होइत रहै छै अधिकतर हमसब जैसे देखै छियै गाँव सबमे की हँ जमीन विवाद अभी किछु जादा ही होइ छै किछु दिन पहिलेके बात छै हमरा गाँवमे ही दू भाय रहै दूनूके जमीनके लेल बहुत जादा विवाद भेलै की तू हमर जादा रखा छै बोले तू हमर जादा रखै छै अयपर बहुत बहसा बहसी हो गेल गाली गलोज बहुत तरहके बात भेलै जखन बातके लैके गामके लोकसब समाज सब ई सब देखलै तऽ ई बात बोललै की ठीक है सब आदमीके सहमतिसँ अपना की जमीनके अमीनके बुलाके मुखिया सरपञ्च जे भी सबके बुलाके सबके सामनेमे जमीनके नापी करबाके अयके बाद जे जेकरा जेकर जेतना हेतै सबके अपन हिस्सा मिल जेतै तऽ ओहने बात होलै सब कहले ठीक है फिर डेट राखल गेलै डेट रखलाके बाद अमीन एलै फिर जमीनके अपन नापी उपी जे होइ छै सही तरीकासँ करले सुबह आयले शाम तक पूरा करलकै ओहिके बाद जकर जे जितना हिस्सा होइ छै उतना करके रखबै लए अपना पेपर उपर बनबाके मुखिया ओयके बाद सब किछु सही करबा देलै की हँ की अब सँ कोइ विवाद उवाद नहि होइके चाही जकर हिस्सामे जितना है अपन अपन सीमा कायम कयलहुँ आओर सीमा कायम कए के अपन ठीकसँ रहू फेर झगड़ा उगड़ा विवाद आगे ना होइके चाही हमसब भी ई उम्मीद रखै छै आओर समाजके यही फैसला छै ओयके बाद फेरसँ ई ऐसे करके पारिवारिक विवादके ठीक गेल ठीक कयल गेलै